हँ एहन किछु लोक सभक सम्बन्ध मे जानकारी अछि जे लड़ाई के समय मे ओ एहिठाम सॅं कतौ अन्यत्र चलि गेलाह आ ओ जे गेलाह से हुनकर किछु स्थानो के पता अछि आ किछु के नहियो अछि अज्ञात स्थान मे चल गेलाह जेना कि मुगल जे छलय आ ओकर जे चढ़ाई होइ छलै ओकर जे सेना छलै आ ओकर सबके दर्प सॅं बहुत एहन व्यक्ति छलाह जेकर गिनती केनाइ कठिन अछि आओर एहिठाम सॅं ओ भागि गेलाह जान बचबै के लेल ओ भागि गेलाह आ कतेक ठाम ओ चलि गेलाह किछु एहि क्रम मे एकटा से ओ भागि के नहि गेला लेकिन ओ अपन योग्यता पूर्ण केला के बाद ओ शास्त्रार्थ करय के लेल ओ गेलाह राजस्थान आ ओ राजस्थान जे गेलाह से ओ भविष्यद्रष्टा छलाह तांत्रिक छलाह तऽ हुनका होइ छलनि जे हम राजा के ड्योढ़ी मे जाइ छी आ आ ओहिठाम हमरा पुरस्कार भेटत लेकिन ओहूठाम जे छलै मुगल के एतेक आतंक छलै जे ओ राजा के ओहिठाम से ओ पहुचैत देरी ओ सब रहय भयाक्रांत रहै आओर ओ सबके रहै जेकि राजा के एहिठाम से ओ नजदीक मे पहुँचला पर देखलखिन जे हजारो खादि कोरल जाइत रहै तऽ ई भविष्यद्रष्टा छलाह पूछलखिन ई खादि किया कोरल जा रहल छै तऽ कहलकै नहि आइ छै जे कम से कम पाँच हजार सेना मारल जेतै तकर लेल जे छै से ओ खादि कोरल जाइ छै जे ओ मारल जे जेतै ओकर लाश एतै आ तुरंत ओकर दाह संस्कार हेतै तऽ ई गणना करय लगला तऽ ई अपन मिथिलाञ्चल के एहन छलाह जे विद्यानाथ झा छलाह तांत्रिक आ ओ भविष्यवाणी केलखिन आ ओ भविष्यवाणी केलखिन तऽ हुनकर भविष्यवाणी मे ई निकललै जे आइ एकोटा सेना राजा के नहि मारल जेतैक आइ जे छै से मुग़ल जे छै से परास्त भऽ के चल जेतै ओ से आदमी के द्वारा कोनो दूत के द्वारा राजा के संवाद देलखिन जे एहि खादि के अहाँ से भरबा दियौ तऽ कहलकै से केना आ तऽ नहि आइ अहाँके सेना नहि मारल जायत एकर हम से लै छी जिम्मेवारी आओर हम जाबत तक अहाँके सेना वापस आयत ताबत तक हम एतय रहब तऽ ओ सएह कयल गेलै ओ राजा अपना एहिठाम बजेलकनि कहलखिन ठीक छै तऽ अहाँ रहू आ यदि हमर सेना आइ जॅं नहि एतय मारल जायत तहन हम अहाँके एहिठाम राजगुरु के स्थान देब आ ओ एहि क्रम मे जे छै से ओ सेना सब हुनकर सबटा वापस सकुशल चल अयलनि आ ओ देखके राजा के हिनका पर एतेक स्नेह श्रद्धा भेलै जे उन्नत बनैत भऽ गेलनि हुनका चरण पर मे के से खसि परलनि आ ओतऽ जे छै से की कहै छै जयपुरक राजा जे छलखिन हँ से जे ओ हुनका कुलगुरु मानलखिन आ ओ ओतय बसि गेलाह तऽ एना मुगल के समय मे जे छै आतंक से कए गोटा एक ठाम से दोसर ठाम चल गेलाह आ इएह क्रम छलै ओकर गिनती केनाइ कठिन अछि लेकिन ओहि समय मे बहुत जे छलाह बड़ा बड़ा विद्वान सब चाहे सामान्य व्यक्ति एक स्थान पर से दोसर ठाम भयक्रांत भऽ के चल गेला एकर गिनती केनाय कठिन अइछ